वीह जून ते मुंहिंजो जनमु ॾीहुं आहे सत्रहं जून ते मुंहिंजो भाउ जो जनमु ॾींहुं आहे वीह नवंबर मुंहिंजे पपा जो जनमु ॾींहुं आहे चोडहं औगस्त मुंहिंजे ममीअ ओ जनमु ॾींहुं आहे एकवीह जनवरी मुंहिंजे ममी पपा जी सालगिराह आहे